हाँ बदलते मौसम के साथ अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा होती हैं जिससे लोग जिससे लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं जैसे की बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में फ़ोड़े फ़ुंसी जैसे शरीर में सर्दी ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ ज़्यादा फ़ैलती हैं इससे हमें बचना चाहिए इससे बचने के लिए हमें पानी में नहीं भीगना चाहिए कचरे कचरे से दूर रहना चाहिए और अच्छे से कहीं भी निकले तो रेनकोट पहनके निकलें इससे हम सुरक्षित रहते हैं और सर्दियों में सर्दियों में सर्दी सर्दी लखने का खतरा होता है जिससे हमें सर्दी ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं इससे बचने के लिए हमें सर्दियों में अच्छी तरह के गर्म कपड़े पहनने चाहिए हाथों में दस्ताने पहनना चाहिए पैर में मोजे जूते पहनने चाहिए इत्यादि